गाजीपुर ज़िले में उपलब्ध कुछ स्थानीय आवास विकल्प विकल्प हैं गाजीपुर ज़िले में कुछ स्थानीय आवासों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है स्थान के स्थान में निवास को ही आवास विकल्प माना गया है जैसे हमारी भारत सरकार ने जिसके पास मकान नहीं है उसको रहने के लिए मकान मकान दिया जा रहा है मकान क्या दिया जा रहा है उसके तहत डेढ़ लाख रुपये की धनराशि प्राप्त की जा रही है जिसमें आप जो दो छोटे छोटे रूम और एक बरामदा बनवाया जा रहा है ये ज़िला में बहुत ही अगर अग्र व्यवस्था चल रही है और बाज़ार अचल संपत्ति के रुझान को दर्शाया गया है अचल संपत्ति बहुत ही महत्वपूर्ण संपत्ति मानी गई है अचल संपत्ति में जैसे हमारे दादा परदादा ने जो संपत्ति हमें बनाकर दी है उसको अचल संपत्ति बोला जाता है जैसे जर ज़मीन हुई मकान हुआ भूमि हुई इसको ही हम अचल अचल संपत्ति मानते हैं इसको दर्शाया गया है जैसे बहुत पहले पहले के जमाने में एक बीघे में पाँच हजार दस हजार के मिल जाते थे लेकिन आज ही की डेट में वो एक बीघे की कीमत साठ से सत्तर अस्सी लाख रुपये के बीच में हो गई है जहाँ जैसा स्थान है वहाँ पर वैसा जमीन को महत्त्व दी गई है एक छोटे से घर के आज के समय देखिए किसी भी बाज़ार में हम चले जा रहे हैं चाहे किसी भी मार्केट में चले जाएंगे तो वहाँ एक छोटे से मकान को लेने के लिए कम से कम दो से दो से तीन हज़ार रुपये किराना दे के किराया देना पड़ता है इससे हमारी आर्थिक स्थिति पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है एक छोटे से मकान में कम से कम दो हज़ार रुपये किराया देना पड़ जाता है आप किसी शहर के शहर में जाकर मकान लेंगे किराए पर तो वो आपको पाँच हज़ार से छः हज़ार के बीच में महीने का पड़ जाएगा जिससे इतनी महँगाई बढ़ गई है कि उस से काम शिक्षा में भी पर्याप्त आवश्यकता नहीं हो पा रही है बाज़ार हुआ बाज़ार में जैसे जिसकी जमीन बाज़ार में हो तो वो आराम से कोई भी धंधा बिज़नेस कर रहा है लेकिन जिसकी ज़मीन नहीं है वो ज़मीन ले नहीं पाएगा और धंधा तो करने की बात ही अलग है न या तो दो जो ज़मीन देगा उसके ज़मीन पर कर धंधा हम लोग करेंगे तो उसमें वो पता दो से चार लाख रुपया रेट लेगा दो चार लाख रुपया आप पैसे नगद जमा करेंगे इसके बाद कम से कम आठ दस लाख रुपये जो हैं जमा करेंगे आप आठ से दस लाख रुपये कोई धंधा में लगाएंगे तो कुल मिला कर आपका दस से पंद्रह लाख रुपये के बीच में खर्चा पड़ रहा है तो न उतना पैसा होगा न हम कोई धंधा कर पाएंगे इसकी वजह से आर्थिक स्थिति पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है आवास शिक्षा शिक्षा शिक्षा में भी ये अंतर है शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि महँगाई इतना बढ़ चुकी है कि जहाँ भी हम रूम लेंगे वहाँ पर हमारी व्यवस्था नहीं हो पा रही है क्योंकि शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ा है शिक्षा के लिए जैसे न पाँच हज़ार दस हज़ार का रूम लेकर हम लोग पढ़ तैयारी नहीं कर पाएंगे इसके बाद शिक्षा भी इतना महंगी हो हो गई है कि उतनी हमारे पास न पैसा है न उतना हम खर्चा कर पाएंगे क्योंकि दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है महँगाई इतना बढ़ चुकी है कि हम शिक्षा में भी पीछे होते चले जा रहे हैं क्योंकि जगह का बहुत ही महत्व महत्व है क्योंकि जो जगह जो इस्कूल के इर्द गिर्द ज़मीन है उसका किराया कम से कम पाँच से सात हज़ार दस हज़ार के बीच में होगा तो उतना दस हज़ार किराया देंगे इसके बाद छः सात हज़ार फीस देंगे उस पंद्रह से सत्रह हज़ार मंथली पड़ जाएगा तो इसके लिए भी शिक्षा पर बरो बहुत प्रभाव पड़ा है एक देख लीजिए कि आप एक छोटे से घर का किराया कम से कम पाँच हज़ार रुपया है और एक शहर में आप ले रहे हैं तो कम से कम दस हज़ार से बारह हज़ार के बीच में आपको किराया मिलेगा और इसलिए हमारे अचल संपत्ति पर भी प्रभाव पड़ा है महँगाई इतनी बढ़ चुकी है कि सब काम पर भी दिक्कतें आ रही हैं गाजीपुर ज़िलों के स्थानीय गाजीपुर ज़िले में कुछ ऐसा स्थान है जहाँ पर ज़मीन इतना महंगी हो चुकी हैं कि जो महंगी हो चुकी हैं काम शिक्षा इस्कूल के आस पास जमीन इतनी महंगी हो चुकी हैं कि वहाँ का कम से कम भाड़ा लेने में आठ से दस हज़ार के बीच में खर्चा करना पड़ेगा तभी आप ले पाएंगे इसलिए कहीं न कहीं महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि जिससे हर एक आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा है महंगाई बढ़ने से शिक्षा प्रभाव पड़ा है महंगाई बढ़ने से हर एक मूल्य पर प्रभाव पड़ा है कहीं न कहीं महंगाई बढ़ी है तो हमारे हमारे देश पर हमारे गाजीपुर ज़िले में उपलब्ध स्थानीय आवास पर भी